हलो कहाँ से आए हैं आप हाँ दर्शन के आए हैं जी जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ क्यों नहीं घुमाएँगे अब बिहार आए हैं अब बिहार में सबसे पहले हम आपको बाबा सिंहेश्वर स्थान ले चलेंगे जहाँ जहाँ ह्म्म ह्म्म ह्म्म ये जो महादेव जी का है ज्योतिर्लिंग है एक भी छोटा के बाबा के रूप में ज्योतिर्लिंग सिंहेश्वर बाबा स्थान में है आप जो हैं अभी किस जगह है हाँ भागलपुर के पास होंगे लगता है जी भागलपुर है तो आपको भागलपुर से सीधा मधेपुरा आना है हम मधेपुरा में आपका जो है कर्पूरी चौक पे आपका इंतजार करेंगे जी आप आइए आप आ गए तो अब अब जा रहें हम लोग तो सिंहेश्वर स्थान जी यही देखिए हम लोग अब पहुँचने वाले हैं अब पहुँच गए हैं लगभग ये सिंहेश्वर स्थान बाबा मंदिर है ये देखते हैं ये सामने में जो है बाबा का मंदिर है इसके जस्ट जस्ट उत्तर बगल जो है कोना में ये पार्वती जी का मंदिर है दिखाई पड़ा ना ये दोनों जो देखते हैं धागा से बँधा हुआ भोला बाबा और पार्वती का मंदिर हाँ दोनों बँधा हुआ है त्रिशूल में त्रिशूल लगा हुआ है ये यही वो है ये जो आँगन में है दो दो ठो कुआँ है जो यहीं से जल भरकर के बाबा पे अभिषेक करते हैं हाँ ये बगल में मंडप मंडप जो देख रहे हैं ये लगन के टाइम में शादी का काज होता है इसके लिए बुकिंग होता है शादी में जो इसका चार्ज़ कटाते हैं उसका शादी उसी मंडप में होता है और अन्यथा बहुत मंदिर के प्रांगण में भी बैठ के शादी शादी होता है ह्म्म यही है बगल में देखते हैं कार्तिक भगवान हैं गणेश जी हैं ब्रह्मा जी हैं हाँ इसके ह्म्म बहुत हैं हाँ हाँ और जो वहाँ है राधा कृष्ण का मंदिर है उस कोना में फिर सारे सभी देवता यहाँ विराजमान हैं हाँ फिर पूजा पाठ आप ये आप कर लीजिए पूजा पाठ ये पूजा पाठ करने के बाद में आपको बिहार बिहार होटल जो है सरकार नितीश कुमार के टाइम में ही बनी थी ये सिंहेश्वर स्थान का एक मूल धर्मशाला है ये आप इसमें देखिए ये इसमें शादी विवाह के लिए बुक होता है सरकारी रेट में यहाँ प्लेस भी रखा हुआ है हाँ यहाँ पे मंडप ये पंडाल लगता है इसमें हाँ हाँ हाँ और ये सब जितने भी हैं ये भवन सभी प्राइवेट भवन हैं जो इसमें सारा आदमी बुक करके अपना शादी विवाह के लिए लड़का लड़की पक्ष आते हैं खाना पीना व्यवस्था होती है फिर बाबा मंदिर में जाकर के शादी का आयोजन होता है ये अब इसके बाद आप चलिए बोधगया बस इसके बाद बोधगया जी गया में जो है जी जी जी जी जी वहाँ मलेमास का वहाँ जो है मलेमास साल में लगता है यहाँ मलेमास का तीन साल पे मलेमास लगता है यहाँ बहुत बड़ा देवी देवता सभी आदमी आके विराजमान हो जाते हैं यहाँ हाँ जी हाँ राजगीर राजगीर राजगीर राजगीर में हं नहीं नहीं उसके साइड में है हाँ तो वहाँ सारा मलेमास में सारा देवता वहीं विराजमान होते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग तीर्थ करने के ख्याल से गंगा में स्नान करके पूजा पाठ करते हैं यही सब सारी व्यवस्था है के बाद में भागलपुर में मंदार झील है वो भी देखने के लायक है जी जी जी मंदार झील है बाका जिला में ठीक है यही सब है ठीक है ठीक ठीक ठीक ओके ठीक ओके